आंनाव जुनिया रोंगौथि दं जुनिया रोंगौथि एबा आखा फाखाथि दं बेफोर जाहैबाय आं फुटबल गेलेनो रोङो आरो बेटमिन्टन बो गेलेयो बेफोरखौ आं गामिनि माखासे बिदाफोरनि माखासे बिदाफोरनि फोरोंनायनि फोरोंनायनि सायाव रोंदों आरो मारै होनोबा आं गोदोहाय बेटमिन्ट बो आरो फुटबल बो जेबो गेलेनो रोङामोन उन्दैयाव ओमफ्राय बिसोरनि बिसोरजों गेलेफादाव गेलेफादाव बिसोरनि फोरोंनायनि अननाय आरो फोरोंनायाव आं दा दिनैसिम एसे फुटबल गेलेनो रोंबाय आरो ओमफ्राय दा बेटमिन्टन खौबो आं सिगाङाव रोङामोन मानि जोंनियावथ दा' मोजां कट गैया जाहैबाय इन्जुरबो गैया बिनिखायनो दा बिसोर बिबथैमोननि अननायाव जों मोनसे कट बानायनानै बेयावनो आं बेटमिन्ट गेलेनो सोलोंदोंमोन आरो आंनाव रेकेट बो गैयामोन रेकेट गैयैनि जाहोनाव बिदामोना बिबथैमोना आंनो रेकेट होथ'नानै मोजाङै सोलों देनां उनाव मोजाङै मोजां रोंबाय बायोबा खामानि होगोन मागोन होननानै आंखौ फोरोंदों आरो बल खौबो बिदिनो जोदाव जोदाव जोहोदाव जोहोदाव दा आं एसे बल आव एसे गोरोंसिन जाबाय आरो बेटमिन्ट नावबो एसे गोरों जाबाय बाखनायनाय बायदिसो जायो मानो होनोबा बिसोरनो बुङो जे नोंनो जोगोर रावबोखौबो सोहरा आरो दस्रांजोंबो हायार गेलेनानै फैयोबा बुङो बिसोर मोजां जादों मादों होननानै आं बाखनायनानै लानोसैना गावखौनो गाव ओमफ्राय थेवबाबो बिसोर बुङो जे थेवबाबो बिसोर बुङो जे आंखौ गोरों जाबाय माबा जाबाय होननानै आं बिसोरनि अननायावसो जादों होननानै बिसोरखौबो बाख्नायफिनो आरो बिसोर सोलोङा मोनबा बिसोर फोरोङामोनबा आं दिनैसिम बे लेभेलाव फैनो हानाय नङामोन आं गासैखौबो साबायखर होनो सानो जे बिदा आरो बिबथैमोनखौ जाहाथे जे आंनि गैयिखौ नुनानैबाबो बिसोर आंनो गावसोरनिखौबाबो होथ'नानै आंखौ गेलेहोयोमोन आरो फोरोङोमोन